آج کل تلنگانہ کی عوام ٹی وی اور شوز کے ذریعے موویز کے فلموں کے ذریعے بہت سے ایسے چیزوں کے طرف مائل ہو چکی ہے جو معلوم نہیں تھا ایسے مقامات کے معلومات ہوئے جو لوگوں کو معلوم نہیں تھا پہلے سے یہ ایک ٹیکنالاجی ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں لوگ گھر بیٹھے کئی ایسے مقامات کے شوٹنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں جو وہاں پر جا کر کر نہیں سکتے